کھیل سے انسان کھیل کھیلنے سے انسان فٹ رہتا ہے اور وہ زیادہ مسکولر نہیں ہوتا کھیل کھیلنے سے آدمی کے اندر چستی پھرتی فل رہتی ہے آدمی انسان کی سبھی نسیں اچھے سے کام کرتی ہیں سبھی نسوں میں خون کا دوڑ بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ کھیلنے میں انسان دوڑ بھی لگاتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے انسان کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے اس لیے کھیل کھیلنے سے انسان کا تناؤ دور ہوتا ہے کھیل میں انسان کے ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے